जोंनि हारिमुनि मेथाइफोरखौहाय जों जेब्लायबो खनबाय थानांगौ बेफोरबायदि खनबाय थायोब्लासो जोंनि हारिमुनि फोलेरनि उन मेथाइफोरखौ जों खननानै जेनेबा खोनाबाय थायो अब्लासो जोंनि हारिमुनि मेथाइफ्रा थांनानै थागोन जेब्लाबो गोसारलांगोन गुबुन सुबुंफ्राबो खोनानानै मोजां मोनगोन बेनिखायनो जों जोंनि हारिमुनि मेथाइखौ जों जेब्लायबो खनबाय थानांगौ जोंनि गोसोफ्राव लानांगौ अब्लासो जोंनि हारिमुनि मेथाइआ जेब्लायबो थाबाय थागोन बा खनजानानै जों खोनासंजानो मोनबाय थागोन बेनिखायनो जों जोंनि हारिमुनि मेथाइफोरखौ जों जेब्लायबो जों गाव गावनो खनबाय थानांगौ